हेल्ल' आङो बेंगलनिफ्राय बुंदों नोङो बेंटल सेरफांगुरिनि ना आब' ए आङो हजोंहाय मोनसे खामानि दङ बेनि थाखाय लामाफ्राव माब्रैथाय थांजागोन ना थांजाया थाय मोनसे खामानिनि थाखाय थांनांगौ जानानै दङमोन आङो नोंसोरनि गामिआव थांगोन आरो औ औ ओमफ्राय बे काजोलगावनिफ्राय नोंसोरनिसिमावहाय गारि गिदिर गारि खबब्रैआ थांजागोन ना थांजाया माने आंनि गारिखौ लानानै थांगौमोन नालाय आङो ओंखायनो सोंहरदों आरो आब' औ माने आङो नोंसोरनावसो थाहैखागोन ओमफ्राय खामानिखौहाय दस्रायावहाय मावगोन आरो जायगा दङना औ जेबो उसुबिदा गैया जानाय नङाना ना आब' ओमफ्राय दालांफोरा एसे माबा मोनसे जागोन बायदि दङ नामा बबेबा साइडजोंहाय लामाफ्राव मोजांजोबना होमबालाय होमबालाय आङो थांसिगोन आरो गाबोनहाय थांगोन दे आब' फुङावनो थांगोन आङो माने आं नोंनावहाय कल खालामगोन ओमफ्राय नोङो रिसिभ खालामबानो जाबाय आब' लामाखौहाय आंथ' मिथिया नालाय नोङो आंनो लकेसनखौ हरबानो जाबाय नायै नायै थांगोन आङो औ औ जागोन दे दे दे दे होमबालाय आब' दे औ औ दे